मुंहिजे इलावा मुंहिंजे घर में मुंहिंजी सस खे शौक़ु आहे ऐं उहा बि पै जीअं मां शादी करे आयमि उन खां पहिले ई हुन जो बि शौक़ु हुअसि की उहो वण टिण लॻाई रखंदी ध्यानु ॾींदी पर वरी मां आयमि त मां ध्यानु ॾींदी आहियां ऐं हुओ बि ध्यानु ॾींंदी आहे जॾहिं कॾहिं मां किथे ॿाहिरि वेंदी आहियां त हुओ पूरे तरीक़े सां ध्यानु ॾींदी आहे ऐं नया नया गुल खणी ईंदी आहे ॿाहिरा किथे वण ॾिसंदी आहे त खणी ईंदी आहे भई गुल जो वण आहे त खणी आई उहो लॻाईं उन जी क्यारी ठाहींदी आहे पाण पंहिंजे हथनि सां ठाहींदी आहे जीअं उन खे ॾाढो शौक़ु अथसि उहे ईटनि सां ईअं खणी करे पाण ठाहिणु बीह रहंदी आहे मिटी विझंदी आहे ऐं तंहिंखां पोइ वरी सुबुहु शाम पाणी ॾींदी आहे केॾीमहिल मां विसरी वेंदी आहियां त पाण ध्यानु कराईंदी आहे की पाणी ॾेई आहे या पाण बि ॾेई ईंदी आहे वञी करे नया नया गुलनि जे बारे में ॿुधाईंदी आहे नया नया वण जे बारे में या कॾहिं किथे वेंदी आहे त उहा खणी ईंदी आहे हुतां वञी करे की भई मां खणी आई आहियां इहो लॻाए तूं हिन सां सुठो इहा जानकारी ॾींदी आहे जंहिं ॻाल्हि जी मूंखे न हूंदी आहे की भई हिन सां न सुठी तरीक़े सां उहो खिलजंदा सुठी तरह सां इहे वॾा थींदा वण त हिन ॻाल्हि में मुंहिंजी सस खे ॾाढो शौक़ु अथसि उहा हर शइ में हर बार ध्यानु ॾींदी आहे मां केॾीमहिल विसरी बि वेंदी आहे त उहो पूरी तरीक़े सां वरी ध्यानु ॾींदी आहे त हिकु ॿिए जो इहो सहारो आहे की केॾीमहिल मां मुंझदी आहियां त उहो ॿुधाईंदी आहे की न हीअ करियसि त इहे गुल सुठी तरीक़े सां थींदा या हिकु केॾीमहिल मां न हूंदी आहियां त हुओ कंदी आहे या हुआ न हूंदी आहे त पोइ वरी मां ध्यानु ॾींदी आहियां

ऐं फल ॾाढा बढ़िया थियणु लॻा तंहिंजे करे मुंहिंजी सस खे हिन सभु जो ॾाढो शौक़ु अथसि त उहो मुंहिंजी ॾाढी हुआ बि मदद कंदी आहे ऐं मां बि कंदा आयासीं